हमारे यहाँ मतलब हमको ड्रॉइंग बनाना एक बहुत ही ज़्यादा चुनौती पूर्ण कार्य था जब मैं अपनी ड्रॉइंग के क्षेत्र में अपनी जर्नी तैयार कर रही थी मतलब जब मुझे टीचर ने बोला था मैं क्लास में थी जब मैं क्लास में थी तभी मैं ड्रॉइंग बनाई थी तो वो टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था जिससे प्रभावित होके मुझे टीचर ने ड्रॉइंग बनाने के लिए दिया था तो जिसे किसी भी अगर नॉर्मल ड्रॉइंग बनाना होता है या जैसे घर के सामानों का किसी भी चीज़ का ड्रॉइंग बनाना होता है तो वो थोड़ा आसान होता है लेकिन जब हम किसी भी किसी भी चीज़ का लाइव इस्केच करते हैं लाइव बनाते हैं तो उसे बनाने में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना हम हमको करना पड़ता है क्यूँकि लाइव ड्रॉइंग बनाना बहुत एक मुश्किल है क्यूँकि उसको देखना और फिर बनाना बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद जो हम लोग हैं लाइव ड्रॉइंग बनाना सीख पाते हैं तो ये ऐसा नहीं सीख पाते लगातार हमेशा प्रैक्टिस करते रहने पे धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस लगातार प्रेक्टिस करने दे तब जाके हम लोग लाइव ड्रॉइंग अच्छी तरीके से बना सकते हैं नॉर्मल ड्रॉइंग तो हम लोग किसी भी चीज़ के पेड़ पौधे या प्राकृतिक दृश्य हो गया या कोई भी चीज़ हम लोग अच्छे से बना लेते हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल किसी के चित्र बनाने हमको लगता है मतलब कोई भी मनुष्य का जो है उसका इस्केच तैयार करने में तो इस्केच तैयार किसी भी मनुष्य स्त्री है या पुरुष किसी का भी जानवर का इस्केच उसके हू ब हू जैसा उसका इस्केच बैठकर तैयार करने में इस इस ड्रॉइंग में सबसे ज़्यादा समय लगता है